انسٹاگرام میں ہم کسی بھی ان نون پرسن سے بات کر سکتے ہیں اس میں ریلس آتی ہیں اور اس میں ہم کسی بھی پرکار کا بزنس کر سکتے ہیں اور ہم کہیں بھی رہ کر کسی بھی انسان سے بات کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں اپنے کوئی بھی آپ میں کوئی بھی ٹیلینٹ دکھا سکتے ہیں مووی میں کہانی بتائی جاتی ہے گھر کی کہانی سفر کی کہانی کہانی ہوتی ہے مووی میں یہی ہوتا ہے ہیرو ایکٹنگ کرتا ہے امیزون ایک ایپ ہے جوکہ ہوم ڈیلیوری کرتا ہے فریش کھانا بھیجتا ہے اس سے ہم اس سے بھی کئی فائدے ہیں ہم گھر بیٹھے کوئی بھی کھانا آڈر کر سکتے ہیں اور اس کھانے کا مزہ لے سکتے ہیں پرائم ویڈیو میں سریز ہوتی ہیں کوئی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی ویڈیو اس پہ اپلوڈ کر دو اس سے اس سے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں